जों बरथ'मान दाथ' जोंनिथ' जेबो इकनकाम गैया इनकाम हिसाबै जोंना बे हाजिरायानोसै डेलि सारिस' पास्स' दा बिनि गेजेरजोंनो बेखिनिजों जोंथ' खामायनो सानो न'आव एसे एनै दोनथुमनो न'फोरखौ मोजां बानायनो बबावबा माबा मोनसे मोजां एसे जिनिसफोरखौ जों बायना लानो नाथाय मा खालामनो बिदिनो दा उन्दै उन्दै गथ'फोर फिसाफोर फरायनानै दं दानि बोथोरावथ' गासैबो दाम जाबाय ओंखायनो फरायनायनि बेलायाव गाननाय जोमनाय कलेजाव हाबनायफोराव जुथा बेदिनो थांनाय फैनायनि हान्था मेलानि खरस बेखायनो जोङो दा बुथुमनो थाइसे थाइनै दोननो सानब्लाबो जों दोननो हाया जोंनि मेन प्रब्लेमानो बेनो जाहैबाय दा ओंखायनो जों जेबो माने दोनथुमनायनि जोंहा जेबो राहा गैया ओंखायनो जों अमाफोर फिसियो दाउ फिसियो बेनो जोंनि गुन्दै बायना होनायानो जोंनि दोननाय बायदि बेंकआव दोनथुमनाय बायदि जायो आरो बेखौनो जों एसे फेदेरनानै फाननानै बै फिसाफोरनि नांगौफ्राव एबा गावनो नांगौफ्राव बायदिसिना नांगौखौ जों बेफोरखौनो बाहायो आरो प्रेकटिकेलि माने जों बुस्थुखौ जमा दोननो जोंहा जेबो राहा गैया आरो बे दाउनो अमानो गुन्दै आदार होनायनि सारा दा जोंना माने कन्टिनिउ जों हाजिराबो मोना जाहैबायथ' बिदिनो मोनब्ला मावबाय बिदिनो जाबाय दाथ' आरो माइरंफोरनि दामआबो हाइ फाइ जाहैबाय बेनिखायनो जों जेबो दोननायनि जोंहा राहा जाया बेखायनो जोङो दा बरथ'मान बिदिनो खुनुरुखुम थाइनै मोनब्ला सारेनाफोर दोनथुमनानै बिदिनो जों सोलिनांगौ जायो